हॅलो बन्ने क्रीऐशन्स हांव प्रदीप पाडगांवकार उलयतां हांवे फाटीं नव्या वर्साच्या निमतान तुमचे कडेन थोडे कपडे व्हेल्ले हय पेंटी शर्ट आनी कितें कितें व्हेल्ले आनी ते सगळ्या बिलाचेर मेळून म्हाका तुमी एक सवलतीचें कूपन दिल्लें तें सवलत आनी हेर फायदो मेळोवपा खातीर म्हाका आतां परते थोडे कपडे घेवूंक जाय तेन्ना तें कूपन रिडीम करपाक जाय तें कशें करपाचें तें तुमी म्हाका कांय भितर कळोवंक ना ताजेर तारीकूय तुमी दिवुना कितलें दिसा भितर रिडीम करूं येता कांय अशें ना म्हणजे बाबा अमके दिसा भितरूच सोंपोवंक जाय अशेंय कांय ना आतां म्हाका एक सफरी सूट घेवूंक जाय तुमचे कडेन जर तो उपलब्द आसा जाल्यार ताची किम्मत कितें आसतली आनी म्हाका तें रिडीम करतलो जाल्यार ताचेर कितले पयशें रिडीम जातले हें मातशें तुमी कळयता